भारत अन्य देशों की तुलना में कई मायनों में अलग है भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक परंपरा और मान्यताएं जैसे जगन्नाथ यात्रा दीपावली होली नवरात्रि और अन्य कई सारे नवरात्रि में नौ दिन तक माता रानी के अलग अलग रूपों का पूजा किया जाता है और इसमें लोग नौ दिन तक व्रत रहते हैं और इसमें फिर माता रानी पूजा होती है और जगन्नाथ यात्रा में जगन्नाथ देवता की यात्रा निकाली जाती है होली में सभी लोग रंग गुलाल लगा के खुशी मनाते हैं होली में प्रह्लाद प्रह्लाद ने अरे विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को खत्म किया था इसलिए खुशी मनाई जाती है और होली से एक दिन पहले प्रहलाद की बुआ को लिखा जली थी इसलिए होलिका जलाई जाती है और रंग गुलाल लगा के खुशी मनाई जाती है दीपावली में हम सभी दीप जलाते हैं उसे दिन श्री राम अपने घर अयोध्या वापस आए थे चौदह वर्ष के वनवास के बाद रावण को खत्म करने के बाद और हम लोग दीपावली मिठाइयाँ खाते हैं पटाखे जलाते हैं और खुशी मनाते हैं और दीप जला के हम लोग खुशी मना के खूब अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करते हैं